मेरा नम्बर ऐ दसें ज्हारे कोला पिच्छै जि'यां मेरा नम्बर ऐ इक दो त्रै चार पंज छे सत्त अट्ठ नौ मेरा नम्बर इ'यै ऐ जम्मू कश्मीर दा नम्बर ऐ बाह्र दा नम्बर नेईं ऐ इक मेरी स्हेली ऐ ओह्दा नम्बर ऐ बारां सतारां ठाई कत्ती उन्नताली एह् बी साढ़ी जम्मू कश्मीर दा नम्बर बाह्र दा एह् बी नेईं ऐ इक त्रीआ नम्बर ऐ मेरा ओह् नम्बर ऐ मेरे भ्राऽ दा ओह् नम्बर ऐ पैंह्ठ चर्हत्तर त्रेंह्ठ बाह्ठ इक नम्बर होर ऐ ओह् मेरे पापा आह्ला उं'दा नम्बर ऐ जीरो बासी त्रेंह्ठ ठाई नब्बै हून चौथा नम्बर इक होर ऐ ओह् नम्बर ऐ मेरी मम्मी दा ओह् नम्बर ऐ सतारां ञारां जीरो त्रेंह्ठ पैंह्ठ लास्ट नम्बर पंजमां नम्बर बचेआ ओह् नम्बर ऐ मेरीदा ओह् नम्बर ऐ नौ अट्ठ सत्त ञारां ते सतारां बस इ'यै नम्बर पंज नम्बर न एह् साढ़े जम्मू कश्मीर दे नम्बर न एह् साढ़े जम्मू कश्मीर दे नम्बर इ'यै न